हेल' आदा आं माने मोनसे सोंनाय सोंनोमोन औ माने गोदोनि आरो दानि आबाद मावनाय आरो माइ गाइनायफ्राव मा मा माने सेनजेस जाखो बेखौ सोंनोमोन

औ

औ औ औ दा ओमफ्राय औ औ औ औ औ औ

औ औ औ औ

दामानि आदायाबो माबाफोर आबाद खालामो नामा माइफोर गाइयो नामा अ' औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ ए ए ओमफ्राय मोजां दे आदा होम्बा गोजोन्नाय थाबाय इनफरमेसन होनायनि थाखाय औ दे होनबालाय दोनथ'नोसै दे आदा